کیا آپ پرنسپل میم بات کر رہی ہو گڈ مارننگ میم کیسی ہو میم آپ میم میں بھی ٹھیک ہوں میم ایکچولی میں آپ کے اسکول سے اسکول میں پرھتی ہوں ٹینتھ کلاس میں ٹینتھ بی میں میم میرا رول نمبر جی میم میرا رول نمبر ٹوینٹی ایٹ ہے جی میں میم ایکچولی مجھے نا ٹرانسفر لیٹر چاہیے تھا کیونکہ میرے فادر کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اجین میم میری کلاس ٹیچر کا نام سمرین ہے

جی جی میم جی میم میم ایکچولی میں میں چاہتی ہوں کہ میں اگر اجین شفٹ ہو جاؤں تو میم وہاں پہ میری پرھائی رکے نہیں اور میں اپنی پڑھائی کونٹینیو کر سکوں جی جی میم

جی میم ابھی تو دو تین دن بعد ہی لے کر آؤں گی کیوںکہ ابھی فادر کو بہت کام ہے آفس میں صبح رات میں بھی بہت لیٹ آ رہے ہیں کے آفس والوں نے ان کے اوپر بہت پریشر ڈال رکھا ہے کام کا جی میم تو میں جی میم میں لے کر آ جاؤں گی تو میم آپ بتا دیجیے مجھے ٹرانسفر لیٹر مطلب کہ اگر میں نکلواؤں گی تو پھر اس کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے ہوگا تو اوکے میم میم مجھے وہاں پہ اجین میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی نا ایڈمیشن لینے میں آپ جی

اوکے میم شکریہ میں اپنے فادر کو لے کر آتی ہوں